میری فرینڈ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا وہ کہیں راستے سے جا رہی تھی تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک ایک ایک صاحب جو ہیں تھوڑا دور پہ کھڑے تھے اور وہاں سے تھوڑی دور سے ایک کتا بھاگا ہوا آیا تھا اور ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کتا ان پر بھونکے گا تو جب وہ کتا قریب آیا تو ان صاحب کی پیٹھ تھی اور کتا ان کے پیچھے کھڑا تھا تو کتے نے جیسے ہی ایک دم بھونکا تو وہ صاحب بالکل اچھل گئے تھے اور اچھلنے کے بعد وہ گر گئے تو سب لوگ اس طرح بہت ہنسے ان کے اوپر حالانکہ یہ ہنسنا نہیں چاہیے تھا تو یہ دلچسپ واقعہ تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں